खंयचें चित्र काडचे पयलें ज्या चित्राचो अभ्यास आसा हें खूब महत्वाचें आसता चित्र हें जशें पर्यावरणाचें काडटा पर्यावरणाचें चित्र काडटा म्हणटगर पर्यावरणाक खंयच्यो गजाली जाता खंयच्यो गजाली आसा ज्यो बऱ्यो आसा खंयच्यो गजाली आसा ज्यो पाड आसा हें पयलीं आसपाव घेतलो वता जर चित्र काडचे पयलीं आमी आमचें काल्पनीक चित्र काडलें आनी ताचो प्रभाव ना जाल्यार ताचें खुबशे दुश्यपरिणाम जातात जाचे करून लोकांक ताचे आयडिया मेळटा की हे असो प्रभाव जावपा शकता असो ताचेर हो उपाय करपाक जाता जशें चित्र काडटना आमी आपलें लक्षाक दवरपाक जाय की चित्र जें काडलां ताचो प्रभाव कितें आसतलो बरोय आसतलो वायट आसतलो तें लक्षांत धरून जें चित्र काडप आसता चित्रांचें जें किदें सांगपाक सोदता ताचो किदें बरोवप आसता किदें दाखोवप आसता हाचोय अभ्यास करपाक जाय जाचे करून जें किदें दाखयल्लें आसा जें सरळ मनशाक कळपाक जाय सरळ जर गजाली सांगली जाल्यार ती सगल्यांक सोंपेपणी कळपाक येता तिसरें जेन्ना खंयचेंय चित्र काडटना ताचें जें कलरींग आसता ओर जें किदें ड्रायींग करपाचें आसा तेयी मोजकें काडप आसता जें करून किदें किदें दाखोपाक मेळटा तें आसता